जी मछली पकड़ते समय जो मछुवारे होते हैं उनके द्वारा जल प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा होती है और कुछ लोगों के वजह से जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि अगर मछली पकड़ते हैं तो उसमें जल में कीड़े मकौड़े और कुछ मरे हुए चीज छिलके प्लास्टिक यह सब डाल देते हैं जिससे जल अगर मछली मरी हुई निकली जाए कुछ भी निकला तो उसमें सड़ी मछली को उसी में डाल देते हैं जिससे जल प्रदूषण होता है और कुछ लोग भी हैं जो की छिलके कैन डब्बे डुब्बे जल में डालते हैं जिससे जल प्रदूषण का बहुत ही ज़्यादा खतरा हो रहा है इस समय दो तीन साल के अंदर हमारी गंगा माँ भी जो गंगा जी हैं उनसे भी प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ही कचड़ा करके प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा फैला रहे हैं